हेलो नमस्ते आप हमारे यहाँ शादी है क्या आप अर्जेंटली ब्लाउज और लहँगा सील कर दे देंगे आज ही मुझे चाहिए पाँच ब्लाउज दो लहँगे हैं कितना पैसा लेंगे भैया अरे भैया कुछ कम कर दीजिएगा थोड़ा जल्दी अर्जेंट हैं आप जानते हैं घर में लड़की की शादी है तो पैसे की प्रॉब्लम तो आप जानते ही हैं थोड़ा सा कम उम करके सिल दीजिए थोड़ा सा देख लीजिए अगर आज अर्जेंट सिल कर भैया कम से कम पाँच ब्लाउज दो लहँगे हैं अगर आप सिल दीजिए तो बहुत बढ़ियाँ होगा अच्छा तो हम आपके यहाँ आ कर दे दें आपके यहाँ भिजवा दिया जाए कपड़े हाँ तो देखिए भैया एक दो घंटे मे आपके यहाँ कपड़े पहुँच जाएँगे आप देख कर उसको बढ़ियाँ से सिलिएगा भैया ताकि वो पहने तो उसको अच्छा लगे खराब ना लगे सफाई पर भैया विशेष ध्यान दीजिएगा हाँ अगर पैसा थोड़ा हमलोग दे देंगे थोड़ा बांकी रहेगा तब भी चलेगा ना तो हम आज आपके यहाँ कपड़े हम भिजवा दें ठीक है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा हम नाप भेजेंगे उसी नाप से सिल दीजिएगा हाँ अब देखिए ऐसा भी होता है कि कहीँ हमलोग कपड़े भेजते हैं तो टेलर लोग अदल बदल लेते हैं अदल बदल के हमको कपड़ा मत दीजिएगा नहीं ठीक ठीक है भैया नमस्ते